खेत रोप रोपबाके लेल बगीचा लगबैके लिए फूल लगबैके लिए अड़हुल फूल लगबैछिए पूजापाठमे काम आबैछेै लाल अड़हुल पीला अड़हुल कनैलके लगबैछिए गुलाब लगबैछिए बेली चमेली गुल गेन्दा इसब लगबैछी सबसँ सुन्दर लागैत छै घर अङ्गना बढ़िआँ लागैत छै इसब लगबैछिए कुदाल खुरपी सबके काज आबैछै काम आबैछेै ई सबसँ कोरि कोरिके लगाओल जाइत छै गाछके आम इमली इसबके भी गाछ लगाबए छिए लगाओल जाइछे अच्छा लागैत छै सब फल फड़ेै छे आम होइछै तऽ खाए छै बाल बच्चासब लीची आम ओएह सब बजबै लगबैछिए गुलाब गेन्दा लगेलासँ अच्छा शोभा लागैछै नही सुन्दर लागैत छै घरके सुन्दरता सुन्दरता बढ़ि जाइत छै बाड़ि झाड़िमे अच्छा लागिते लागैछै किछु सब्जी सब्जी भी लगा दए छिए भिण्डी परवल लतपतके सामान झिङ्गा झिङ्गली ई सब लगा देछिए मिर्चाइ लगाना चाही इसब आदमीके करना चाही हर आदमीके हर कोइके अपन घरमे फूल बगिया लगाना चाही थोड़ा बहुत सब्जी शाक सब्जी भी लगाना चाही लगेलासे इसब अच्छा लागैछे शोभा सुन्दरके चीज छिए खाए पिएके चीज छिए अच्छा होइछेै ई सब करलासँ